साँझके छठिके छठि पूजन करै यऽ लोग जलमे ढुकिके हुनकर छठि महाराजके पूजा करै यऽ सूर्य डूबय लए जाइया तब से सभ किछु समेटिकऽ ओतयसॅं चलै यऽ सुबह चारि बजे भोरे फेर जाके पानीमे स्नान कए कऽ अर्घ्य दै यऽ सूर्यके हाथ उठबै यऽ पूजा करै यऽ ओतयसॅं फेर जब तक सूर्य नहि उगै यऽ तब तक छठिके पूजा सुरसार नहि लागै यऽ कतेक आनंदसे कतेक सभ मिलिके गाँवके गाँवके लोक दोस महिम कर कुटुम्ब हितवन सभ मिलके उत्साह मनबै यऽ ख़ुशी मनबै यऽ तकर बाद सभ अपन अपन से पूजा पाठ आबिके फेर घरमे करै यऽ तब ओ छठि महाराजके पूजाके अखंडित सुरसार लगबै यऽ